وعلیکم السلام جی بتائیں

بھیا ہم پیکٹ والا اور کھلا دونوں طرح سے دیتے ہیں آپ کو کیسا چاہیے

ٹھیک ہے بھیا ہم ڈیلیوری کرا دیں گے آپ بتا دینا ہمیں کس طرح کی جو چاہیے آپ کو بیس بہت بہترین دودھ ہے بھیا آپ دودھ پی کر اور جگہ کا دودھ پینا بھول جاؤ گے ٹھیک ٹھیک ہے بھیا ٹھیک و علیکم السلام